आं सर सांगा सर आमचें एक रेस्टॉरंट आसा भोजन आसा रेस्टॉरंटाचें नांव आनी तें म्हापशा आसा सो सर तुमी हांव तुमकां रॅकमँड करतलो कितें तुमी तें रेस्टॉरंट सिलेक्ट करचें कित्याक म्हापशा आसा फ्रॉम म्हापसा तुका मागीर ट्रॅवल करपाक सुद्दां बिचीस लागीं आसा सगळें सो तुमी बिचीस ट्रॅवल करूंक शकता म्हापशा म्हापशासून सगळीं देवळांय आमकां लागीं पडटा जर तुमकां देवळां पळोवपाक जाय ट्युरीस्ट प्लॅसीस पळोवपाक जाय प्लस सर त्या सर तुमकां हांगासर वरायटी ऑफ फिशिस गावतले ज्या सारके किंगफीश गावतले तुमकां मागीर तुमकां गोवन प्रोन्स गावतले रेशाद प्रोन्स गावतले मागीर तुमकां बेटर फ्रायड स्क्विड्स गावतले तरे तरेचे फिशीस गावतले म्हणजे सगळें तरेचे सी फूड तुमकां हांगासर आमच्या हॉटेलांन आमी प्रोवायड करून दिवंक शकता सर फीश सोडून तुमी जर हांगासल्ले गोवाचे लोकल डीसर्ट्स खावंक शकतात लायक दोदोल मागीर बिबींका आनी डिफरंट तरेची खीर जी आमी प्रत्येक सणाक करता मनगणें ह्या सारकें तें खावंक शकता आनी तुमकां जर आनी जाय जाल्यार तुमी सी फूड सोडून गो गोवन थाली जेवंक शकतात तातूंत शीत हुमण नुस्तें स्टेपल फूड ऑफ गोवा आसा पळय तें तुमी खावंक शकतात आनी आमचें रेस्टॉरंट सर सगळें रिजनेबल रेटींत तुमकां दितलें सर आमी सोलकडी प्रोवायड करता सोलकरी इज अशें आमी जेवण अशें न्हय सर बट तें डायजेस्टींग ज्यूस कसो तें एवरी जेवणांच्या थाली वांगडा तुमका सोलकडी गावतली हय थँकयू